گڈ ایوننگ سر

جی سر جی سر جی جی سر جی جی جی مطلب کینڈیڈیٹ جو آئیں گے ان کو ایک دیڑھ گھنٹہ روک کے رکھنا ہے سر جی جی جی جی

جی جی جی جی جی جی جی

جی جی جی جی سر جی سر جی جی جی جی جی سر آپ نشچنت رہیں

جی سر جی

جی جی جی جی جب تک کہ جو آپ کا دوسرا آدیش نا آ جائے تب تک ان کو اندر نہ آنے دیں جب تک کہ آپ کا آڈر نہ آ جائے دوبارہ پھر آپ ان کو کسی کو بھیجنا نہیں ہے اندر جی جی جی جی جی جی جی جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر ٹھیک